म्हाका बरोवपाक आवडटा ल्हानपणां सावन हांव ल्हान ल्हान काणयो बरयतालें आतांय बरयल्या पूण केन्नाच हांवें त्यो खंयच्याच पुस्तकांत पाब्लीश करपाक दिवंक ना पूण म्हजी अशी इच्छा आसा की म्हजे आपले एक कोंकणी पुस्तक येवचे आनी म्हज्यो काणयो लोकां कडेन पावच्यो अशी इच्छा आसा की म्हाका ल्हान सो पुरस्कार लेगीत मेळचो